हैलो जी सर नमस्कार ठीक ठीक सर ठीक सर अप् जी आ जानकारी लै लेल चाहैत रहियै अपन अकाउंटके बारेमे अपने कम आ अपनेओ खाताधारी छियै तऽ तऽ हमर जे छै एकाउंटमे सर देखियौ ने पैसा किछु किछु कटि जाइए एकरामे कनि टा जी जी हँ हँ हँ हँ सभदिन ठीक रहल छथिन अभी एन्नऽ किछु गड़बड़ आबि रहल यए किछु बैलेन्स वैलेंस कटौती भए रहल छै तऽ अपनेक ध्यान हँ ठीक छै हँ हँ ओ हँ हँ अच्छा एक चीज आओर जानकारी लै लेल चाहैत रही ई कहै रही कि हमरा जे छै कम ई पचास लाखके लोन भए जायत अपन खातासँ ओकरा लिए कोनसभ पेपर तैयार करय पड़तै तब अयबै ओ पेपर लए कऽ अहाँके खाता एकाउंटमे हँ हँ अच्छा आज हँ हँ तऽ एकर जे छै आ प्रोसेस करि देलहुँ यए सर अपन जे भी छै दिक्कत छै अपन देखि लेबै बाँकीके कार्य अच्छा ठीक अइ